ضلع ناسک میں بہت سارے کالج یونیوسٹیاں اسکولیں موجود ہیں اب ضلع ناسک میں سب سے مشہور کالجز کی بات اگر کی جائے تو مالیگاؤں شہر میں جوکہ ضلع ناسک میں ہے ایم ایس جی کالج منصورا کالج اور اے ڈی ٹی کالج یہ تینوں بہت ہی زیادہ فیمس کالجز ہیں اے ڈی ٹی کالج جو ہے یہ آج سے تقریباً سو سال پرانا کالج ہے یہ انگریزوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کالج ہے یہاں پر بہت ساری سہولت ہے ہر چیز کی سہولت ہے ہر طریقے کے استاد یہاں پر موجود ہیں یہاں پر بہت سے اسپوٹس گیم وغیرہ سب کچھ موجود ہیں اور یہاں کی فیس بھی بہت ہی مناسب ہے یہاں پر تین ہزار روپئے میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہاں پر زیادہ تر لوگ بی کام پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ یہاں پر اس کورس کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ یہاں پر یہ بی کام کورس جو ہے بہت ہی اچھا کرایا پڑھایا جاتا ہے اور یہ کالج جو ہے سب سب ایکسپیرئنس والے استاد ہیں یہاں پر سب پرانے استاد ہیں یہ کالج بہت ہی زیادہ ضلع ناسک میں مشہور ہے اب ایم ایس جی کالج کی بات کی جائے تو یہ کافی بڑا کالج ہے یہ یہاں پر کالج کا ہاسٹل بھی ہے یہاں پر آ کر آپ رہ بھی سکتے ہو باہر سے یہاں پر کافی سارے بچے باہر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ ترجیح جو ہے بی یو ایم ایس کورس کو دی جاتی ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ بی یو ایم ایس کورس کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کی فیس بھی بہت ہی مناسب ہے یہاں پر آپ آٹھ ہزار روپئے میں بی یو ایم ایس کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہے ایم ایس جی کالج جو ہے بہت ہی مشہور اور اچھا کالج ہے اب تیسرا جو ہے منصورا کالج منصورا کالج بھی بہت ہی پرانا کالج ہے یہ بھی بہت ہی بڑا کالج ہے یہاں پر بھی بہت ساری سہولت موجود ہے ہر چیزیں یہاں پر فراہم ہوتی ہے اور یہاں کی فیس بھی بہت ہی مناسب ہے یہاں پر لوگ جو ہے ایل ایل بی کورس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ایل ایل بی کورس یہاں پر سب سے زیادہ اچھا پڑھایا جاتا ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ باہر سے بھی پڑھنے آتے ہیں ممبئی سے پونا سے ہر طرف سے لوگ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ کالج کا بھی ہاسٹل ہے یہاں پر لوگ آ کر رہتے ہیں یہاں پہ بھی آپ ایل ایل بی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں صرف یہاں پہ آپ دس ہزار روپئے میں ایڈمیشن اس کالج میں لے سکتے ہیں یہ تینوں کالج کے بارے میں جو میں نے بتایا یہ بہت ہی اچھے کالجز ضلع ناسک میں موجود ہیں